मुंहिंजी पोटीअ जो ॼनम ॾींहु हुओ त मां सभिनि खे पंहिंजे घर में घुरायो हुओ ऐं उन्हनि खे रोटीअ लाइ उन्हनि खे रोटीअ लाइ घुरायो हुओ छो त ॼनमु ॾींहुं मल्हाइणो हुओ उन्हनि जो त मां उन्हनि लाइ रोटी ठाही साई भाॼी ठाई ऐं चांवर ठाहिया पुलाउ ठाहियो ऐं पटाटा तरियलु ठाहिया ऐं वांगण ठाहिया हुआ ऐं गॾ वरी ऐं रायतो बि ठाहियो ऐं भल्ला बि ठाहिया हुआ उन्हनि लाइ ऐं सभिनि खे रोटी बि ॾाढी सुठी लॻी पंद्रहं वीह ॼणा आहियां हुआ त मां निणानुनि खे बि घुरायो हुओ मुंहिंजी निणानूं बि हिते रहियलु आहिनि दिल्लीअ में ऐं मां पंहिंजे भाउरनि खे घुरायो हुओ टे भाउर आहिनि मुंहिंजा ऐं भाॼाइयूं आहिनि ऐं ॿियों बि मुंहिंजो मुंहिंजी नुंहं जा पेका बि आहिनि छो त हुननि जी त ॾोहिटी लॻंदी आहे न असांजी पोटी त त हुनन खे बि घुरायो हुओ त उन्हनि खे असांजी सिंधी रोटी ॾाढी वणंदी आहे हो त चवंदा आहिनि तव्हां सिंधी रोटी ठाहींदा आहियो त असांखे ॾाढो वणंदो आहे त असांजे घर उहे आहियां ऐं सभई ॼणा आहियां उन्हनि खे रोटी खाराई असां त केक कटियोसीं रोटी खाराई सभिनि खे रोटी ॾाढी वणनि उन्हनि खे हेॾी वणनि की हो हथु पिया चटियनि चवनि पिया साई भाॼी कीअं ठाही अथई मूं ॿुधायो मान साई भाॼी मां ईआं ईअं ठाही आहे त उन्हनि खे साई भाॼी ॾाढी सुठी वणी लॻी ऐं वांगण बि ॾाढा सुठा लॻनि त पंजाबीन खे वरी असांजी सिंधी रोटी ॾाढी थी वणे न सिंधी रोटी असांजी फेमस आहे ॾाढी सभिनि खे वणंदी आहे जेतिरा माण्हू हूंदा आहिनि जेतिरा बि माण्हू हूंदा आहिनि असांजे घर जी उन्हनि खे रोटी ॾाढी सुठी लॻंदी आहे चवंदा आहिनि तव्हांजे घर जी रोटी आहे छा वाह वाह वाह वाह ॾाढी सुठी आहे ॾाढी सुठी बसि असां उहो सभु पोइ तंहिंखां पोइ असां वरी केक कटियोसीं केक खारायो सभिनि खे केक खाराइण खां पोइ वरी असां हुननि खे मिठी शइ खाराईसीं उन में असां ठाहियांसी स्वीट डिश ठाहीसीं उन में असां ठाहियोसीं छा चइबो आहे रस मलाई घर में ठाहीसीं रस मलाई ठाही उहा सभिनि खे उहा रस मलाई बि खाराईसीं रस मलाई खाराइण खां सभिनि डांस डूंस कयां डांस डूंस करण खां पोइ थोरी देरि खां पोइ वरी उन्हनि खे आईस्क्रीम खाराई आईस्क्रीम खाराइण खां पोइ थोरी देरि वेही करे ॻाल्हियूं ॿोलियूं कनि ऐं जेकी रोटी असांखे वधीक ठाही हुई उहो सभिनि खे उन्हनि खे दॿनि में बि असां पैक बि करे ॾिनीसीं के साई भाॼी वणी त कंहिंखे साई भाॼी ॾिनीसीं कंहिंखे वांगण वणिया त केखे वांगण ई पुलाउ ॾिनोसीं ईअं करे सभिनि खे असां रोटी पैक करे ॾिनीसीं ऐं सब नचंदा कुॾंदा रोटी खाईंदा वटंदा ऐं विदाई वठी करे पंहिंजे घर हलिया विया ऐं सुख सां असां पोटीअ जो ॼनमु ॾिंहं बि मल्हायोसीं ऐं ख़ुशीअ सां सभिनि रोटियूं बि खाधीसीं नचासीं टुपियासीं धोइला बि वॼायासीं घर में वाह वाह सिंधियुनि जी रोटी वाह सिंधियुनि जी रोटी वाह वाह